हलो हंजी हंजी हंजी में तुसें गी परसों बी फोन कीता दा हा तुसें ई में सनाया हा के ओह् इंगेजमेंट मतलब रिंग सेरेमनी आस्तै ओह् कड़माई करवानी ही में कुड़ी ते जागतै दी इक हां में बस अपना आखेआ हा के में तुस कुड़िऐ दे डैडी बोल्ले दे नीं तां बस में समझी लैओ मुड़े आह्ली साइड दा बोल्ला दा आं हां कड़माई करवानी यरा इंदी जागतै में हा ब्याह करवाई ओड़दे जवान होई गे पं'जी साल उमर होई गेदी ऐ जागतै दी कुडिऐ दी उमर बी ऐ बाई त्रेई साल तां गै में सोचेआ के जागत नांऽ दिक्खो जी तुस उं'दे पंत होरे गी पुच्छो टिबड़े टुबड़े दस्सो म्हूर्त कड्ढो ते दिक्खो फ्ही जदूं कि कोह्का दिन शैल औंदा तां अस औंदे आं में नेईं त्यार में ते रिश्ता करवाने आह्ला हा में ते इ'यां गै करी दिंदा ब्याह कोई गल्ल नेईं आहो त्यार गै दिक्खो जी कुड़िऐ दे घरै आह्ले त्यार न जेह्का थुहाड़ा दमाद बनना ओह् त्यार ऐ जिसदा में तुसें गी हां ते इ'यां में सोचेआ ठंड बड़ी ऐ जागते गी कराने गर्म थोह्ड़ा दिन